ए मोसौ मोसाखौ जोङो अखा जे जे हायोब्ला जोङो बहुद खस्थ' लानानै खाहैनाङो बिदिनो जायगा नायै नायै खानांगौ जायो

जोङो खारनलाय खाहनलाय दाव अमाखौ जोङो बे दाव गग्रायाव दोननांगौ जायो आदार होनांगौ जायो अमा फिसियोब्ला गुन्दै बायनांगौ जायो गुन्दैखौ जोङो बायनानै जों फियो अनेक खस्थ' जायो थाखा फैसा मालाबा थाया होमब्लाबो जोङो खामायनानै एसेबाबो दाव अमानि आदारखौ जों होनांगौ जायो दाव अमा आदार होनायाबो थाखा फैसा गैयाबा आदार बायनो थाखाय गुन्दै बायनो थाखाय अनेक खस्थ' जायो मोसौ मोसानोबो जोङो अखा रे रे हानायाव जोङो बहन लाङो अखा सिजायो जों खाहैयो बबेबा दै लोमसावनानै खानोबो जायगा मोना एसे जायगायावनो खाना गारबोनांगौ अनेक खस्थ' बिदिनो मालाबा दै लोमबा मोसौआ दैआवनो थायो बिखौ जोङो थांनानै बोखारनानै जोङो बोरि जायगा खरलबसेआवबाबो जोङो खायाबाबो जों हगारनानै गुमनांगौ जायो लामा लामा बिराद जोङो खस्थ' मोनो मोसौ मोसा फिसिबाबो दाव अमा फिसिबाबो खस्थ' मोनो आदार बायनाङो दाव अमाया जेराव गग्रायाव दोनब्लाबो बिसोरनोथ' आदार नांगोन ओंखायनो अमानि गुन्दैनि दामाबो बिदिनो सलल' सथर' आथार' थाखा जाबाय दा बेफोरखौ बायनानै फिसिनांगौआबो बहुद थाखा फैसानि खोथा जोङो दावनोबो जोङो एंखुर बायना होनांगौ नानानथा आदार बायना होनांगौ जोङो आदाराबो आजिखालि अनेक जुखामनि दं बायदिसिना माइरं एंखुर बेफोरखौ जों बायनानै सारना होयो आरो न'आव एसे एनै ओंखाम संनानै आग्लायबा बे ओंखामफोरखौ होयो जों बेजोंनो फेदेरो जोङो फेदेरनानै गिदिर जायोला जोङो थाखा फैसा गैथाराब्ला जों फानो फाननानै जोङो जोङो बिजोंनो माने आरो उल्था खरस खालामनानै जोंबो जानांगौ जायो बायदिसिना माइरं दैरं बायदिसिना मैगं थाइगं बायनानै आरो जोङो बेफोरखौ फाननानै बुरजा मोनोबा जोङो माखासे बहुद बुस्थु बायनांगौ जायो जोंनि मालाबा थोरसि लथायाबो बायनानै थांगोन थौआबो बायनानै थांगोन बेफोर थौफोरखौबो बायनांगौ जायो जों ओंखाम संजानो थाखाय आरो जों आलासि जानो थाङोब्ला बबावबा थाङोबा जोंनि मोसौ मोसाखौ सोर नायनो अनेक दिगदार जोङो माने न'खराव मानसियानो मालाबा सासेबो थाया गोदाव सोराव जायो मोसौ मोसाफ्राबो बिदिनो जों अनेक जोङो मालायखौबो एसे फाथायलांनांगौ जायो फैसा होनानै खाफैनांगौ जायो जोङो जाय दस्रायाव थाङोब्लाथ' जोङो मालायखौ फाथायलांनांगोन दा एसे लायनानै दोनफैदो आं नोंनो एसे ओरैबायदि हाजिरा होगोन नङाब्लाथ' उफाय गैया जोङो माब्रै जोंनि मोसौआ माब्रै गलियाव थाफैगोन जों मालायखौ बिदिनो बिथोन होनानै जोङो खाफैहोयो मालाबा खास्लायहैनांगौबो जायो जोंथ' अनेक बेमार जागोन मा जागोन हस्पितालआव थाहैनांगोन नानानथा खस्थ' जायो दा जोंनि न'आव सासे बा सानैल' मानसि बे सासे सानै मानसियावनो जोङो सानैबो थांजोबबाय जेनेबा बेमाराव जोङो हस्पितालफ्राव थाहैनांबाय बिदिबाथ' जों मालायखौ जोङो गामिनि मानसिखौ जोङो थिनलांनागोन थिनलांनानै फैसा होनानै मोसौ मोसाखौ खाहोनांगोन दाव अमाखौ आदार होनांगोन न'खौ नायहोनांगोन अनेक मानि जोङो खस्थ' जायो मानसिया मानसिनि जोनोम लानाय बलेथे बहुद खस्थ' संसारा ओरै ओरै ओरै थांनांगौ जायो ओरै ओरै खाथिनांगौ जायो नाना रखम जोङो बायदिसिना खामानि जाब्ला बहाबा थांनांगौबो जायो जोंनि हाबा हुखा गामियाव जायो बा द'स्रायावबो लेंहरो गोजान गोजानाव जाथि बंस' थायो बाहाय थांनांगौबो जायो जोङो दा जोङो न'खर सालायनो थाखाय जोङो मालाय मानसिखौबो जोङो न' नेनांगौ फ्रय'जन जायो दोननाङो बिनि थाखायनो जोंहा गासिखौबो जोङो नांगौ जायो मानसिनो नाङै जेबो गैया जिब जुनार फिसिनायाबो बिराद खस्थ' जायो आदार होनाय मानाय खानाय ग'लियाव दोनफैनाय मोनाबा खार'ननाय गांसो हाना होनाय बे खस्थ'आनो जोंनि मानसिनि जोबथा जोबथा खस्थ' ओंखायनो बे जोंनि मानसि जिउ लानानै जोनोम जानाय बलेथे जोङो खस्थ'आनो सान्थ्र'हायै जायो मोसौ मोसा खानांगौ मोसौ फिसा जोङो फिसिनांगौ आरो जोङो दाव अमा लानांगौ दाव अमा फिसियो बेमार जाब्ला नानानथा जों मुलि बायनानै जाहोनांगौ जायो दावनि थाखाय दाव गन्द्रा बानायनांगौ जायो अमानि थाखाय अमा गन्द्रा बानायनांगौ जायो अमाखौ अखा जे जे हाबा जों गन्द्रायावसो दोनो गन्द्रायाव दोनाबा बिसोरबो गोजांनानै थैगोन बहुद गोजांनानै बेमारबो जागोन सानदुंआव दोनब्लाबो अमाया सहायनो हाया दाव दावफ्राबोथ' बिदिनो मोनाब्ला गन्द्रा लायो सानावबोथ' बिसोरो अखा हाब्ला बिदिनो गन्द्रायावसो थायो अखायावथ' बिसोरो थानो हाया आरो बोरमायाथ' बोरमा बोरमायाथ' अनेक माने अखाखौनो सिजानो हाया बे बोरमाखौ जोङो बिनि गन्द्रायाव दोननानै जोङो बे बोरमाया जेखौ आदार जायो जों बेखौनो माने दालाइ दंफां दालाइ माबा दालाइ दाननानै बिसोरनो जाहोयो खान्थाल खान्थाल बिलाइ खान्थाल दालाइ नाना रखम बे मा होनो अमा मेख्ला होनो सेवरा होनो गाम्बारि बिलाइ गाम्बारि दालाइ बिसोर जायो बिसोरो जायै बुस्थुआ जेबो गैया जाजोबखायो बोरमाया गय बिलाइ जायो नानानथा दंफां बेन्दों बेनला बिसोर जायैयानो जेब्बो गैया गासिबो जाजोबो बोरमाया बे बोरमायानो रासिन अखा हानायाव माने खस्थ' जायो अखाबो सिजानो हाया बिसोरो सानदुंबो दुंजानो हाया बिसोरखौ जोङो अखा हाब्ला जोङो बिनि गन्द्रायाव दोननांगौ बोरमानि गन्द्रायाव दोननानै जों आदार दानहैनानै बेखौ जाहोनांगौ फिसिनांगौ बेमारबो जायो बिसोरबो बिराद खस्थ' मोनो जोङो खस्थ'आनो सान्थ्रहायै खस्थ'